जेह्ड़ा उधमपुर दा टेम्परेचर ऐ बड़ा अच्छा मतलब इ'त्थुं जेह्का मौसम ऐ बड़ा शैल ऐ ना जादा इ'त्थें गरमी होंदी ना जादा ठंड होंदी ते फ्लड फलूड दा ते उ'त्थें चांस ई निं ऐ मतलब होंदा नी ऐ बरसांत होंदी पर टिकी टकाई बरसांत होंदी ते मतलब जि'यां होंदा नी गरमियां बड़ियां जादा होंदियां जि'यां गरमियां होंदियां हियां ते मतलब कि बड़ी जादा गरमी होऐ ते बरखा होई जानी ठंड बी उ'न्नी जादा निं होंदी की चुभदी जेही ठंड होंदी कोहरा पौंदा उस स्हाबै दी निं होंदी ऐ मतलब नॉर्मल ठंड रौहंदी इ'त्थें अच्छी ठंड होंदी ते ओह्बी ठीक रौह्ंदी ते बरसांत बी ठीक होंदी इ'यां कोई निं ऐ कि इ'त्थुआं पानी मतलब इ'न्ना जादा फ्लो होइया जां रूड़ा दी एह् चीज़ां ऐसा किश निं होंदा ऐ बड़ा अच्छा सुद्धी टेंपरेचर ऐ जेह्का मतलब बड़ा शैल टेंपरेचर ऐ उधमपुर च बड़ा गै सोना टेंपरेचर ऐ मतलब मज़ा औंदा उ'त्थें रौह्ने दा वट् में ना इस बारी मतलब एह् चीज़ दिक्खी इस साल ते में दिक्खी एक्सपीरियंस कीती कि मतलब कि जि'यां ठंडु च इ'न्नी ठंड निं होई लेकिन हून एह् जि'यां मई म्हीना चला दा इस बेल्लै ना मतलब थोह्ड़ी गरमी आई जंदी ही वट् इस बारी अजें तगर ठंड ऐ रोआ दी मतलब थोह्ड़ी बरखा पौंदी ते ठंड होई जंदी मतलब में इस बारी दिक्खी मतलब ठंडु च बी इ'न्नी ठंड निं होई जि'न्नी हून ठंड होऐ दी इस बेल्लै मतलब थोह्ड़ी गरमी होई जंदी ही लेकिन इस बारी गरमी घट्ट होई मतलब इस बेल्लै अजें तगर ठंड गै चलादी एह् चीज़ में थोह्ड़ी चेंज ऐ मतलब वेदर थोह्ड़ा चेंज दिक्खेआ बाकी दे बाकी इ'त्थें टेंपरेचर जेह्का ऐ मतलब मौसम जेह्का उधमपुर दा बड़ा सोह्ना बड़ा शैल मज़ा औंदा ऐ इ'त्थें रौहने दा ना गरमी ना ठंड ना कोई इ'न्ना मतलब टिका टकाऐ मौसम होंदा इ'यां मज़ा आई जंदा इ'त्थें रौहने दा वट् इस साल थोह्ड़ा इ'यां किश डिफरेंस मतलब चेंज़ जेह्का मतलब में थोह्ड़ा बहोत दिक्खेआ